हलो जी आप डॉक्टर बोल रहे हो हाँ हाँ ठीक है कहाँ से हरदा से बोल रहे हो जी जी हमारे दाँत खराब हो गए थे हाँ वो दिखाना है निकलेगा या ठीक हो जाएगा ओके कब आज जब आप बोल दो आज आ जाएँ क्या ओके सुबह नौ से पाँच तक सुबह नौ से शाम को पाँच तक मेरा नाम राधिका कहार

ओके ओके ठीक है ठीक है और कुछ लगेगा क्या

हाँ आप बता देना निकले या या किसी चीज से ठीक हो जाएगा एक है एक एक वो दाँत थोड़ा सन सड़न सी हो गई है उसमें हाँ हाँ हाँ निकल निकलेगा वो हाँ हाँ चलो ठीक है

हाँ वही तो दूसरे दाँत तो नहीं खराब होंगे उससे अभी हाँ हाँ ठीक है ठीक है हाँ हाँ इंफेक्सन तो नहीं होगा कुछ ओके ओके ठीक है ठीक